बारह सए पन्द्रह एक सए पैंतालिस बीस हजार नओ सए अठतीस पाँच हजार तीन सए सन्तानबे दश हजार नओ सए पचासी